थुखाबाय ना आङो जि दानो बेराद मोजां मोनो जि दानायाव मा मा जिनिस नांगौ बेफोरखौ आङो गासिबो होनजोबनो हायो माने आङो जिखौ बेराद दानो मोजां मोनो दा बिदिनो औवानि गनसा सेवारि औवानि सोरखि दाङानाथा खुन्था सेंफार गासिबो नांजोबगौ आरो आमफ्राय नो दानाय समाव नो नांगौ थाथ नांगौ माखु नांगौ गासिबो नांजोबगौ आरो सोंनाय समाव खुन्थिया नांगौ सेवारि गान्दै बेफोरखौ नांजोबगौ आरो दख'ना बिदनफ्राव गोजा गोथां गोमो माबा लाबा बिराद मोजां समायो आरो आगर गुबै दख'नायाव मोजाङै लानानै सोंबा बेराद मोजां नुयो आरो बिदिनो आगर गिदिर गिदिर जिङाव फारि लानानै दख'ना दाउदैयाव गोजा गुफुर लाबा इनायनो समायसो गारो आरो गोथां दखनाफ्राव बिदिनो गुफुर गोमो लाबा बेराद मोजां नुयो बेनो जोंनो दखनाखौ मुथाम नांगौ ओमफ्राय गिदिराबो रासो जोबजासे नांगौ बेनो बिसो जोंनो हामो आरो ओमफ्राय हौवाफोरनि गामसा दाबा बिसिबां नांगौ जेनबा जोंनो हौवाफोरनि गामसायाव फासस' फासस' गर लायो रासोखौ ओमफ्राय जोमग्रा फिसा जोमग्रा फिसायाव जोङो माबा लायो सारिस' लायो बिदिनो रासो गरखौ सारिस' लायो ओमफ्राय बिदिनो मुनै नांगौ ओमफ्राय हौवाफोरनि गामसायाव माने आराय मु नांगौ बेनो ओमफ्राय इन्दि सि इन्दि सि दानोबो आं बेराद मोजां मोनो खिन्थु आङो इन्दिखौ लुयोमोन खिन्थु आं इन्दि एमफौखौ आं फिनो हाया बेनिफ्राय आङो बेराद मोजां मोनो आगर एरनो इन्दि सि जोमग्रायाव बेराद मोजां आगर एरनो आं दा दागासिनोबो दङ बेराद मोजां मोजां आगर एरनानै दागासिनोबो दङ आङो बेराद मोजां मोजां दानानै आं फानोबो सिखौ दायोबो दा दागासिनोबो दङ आङो बिदिनो इन्दि सिया आगर एरनाय आगर गिदिर गिदिर एरो आङो फाहारबो एरो आङो दागासिनो दं आं फानोबो ओमफ्राय मोजाङै मोजां नुनानै बयबो फसायनानैबो लाङो एसे दाम माबानानै फानो आङो माने मोजाङैनो मोजां जायोबो मानसिफ्रा दा लाङोबो दोननोबो मोना गासिबो बायनानैबो लांजोबो बेनो आरो आङो बेराद मोजां मोनो सिनि आगरखौबो एरनो आं एरखोयो आरो बिदिनो एखमबा एखमबा एरखोनानै दानानैबो फानो आङो